हँ हमहुँ बोलै छी मधेपुरे से

आर की सब प्रूफ लागै छै वहएमे आधार कार्ड लए लए कऽ जाइ छै आ वहएमे भोट गिरबै छै भोटर लिस्टमे तऽ नाम सबके रहबे ने करै छै आधार कार्ड एगो सबुत लेने जाइ छै तऽ भोट गिरबै लए दै छै परची दै छै एगो परची देतै ने परची लेने जेबै अन्दर जेबै अन्दरमे ओते जमा लेतै आ तकरबाद अहाँके भेजत ओने परची दोसर दए कऽ

यहाँ अयबै तब ने मधेपुरे जिलामे होइ छै एतै तऽ मधेपुरेमे होइ छै भोट मधेपुरेमे होइ छै ओते अरबै तब ने इसकुलपर होइ छै इसकुलपर अयबै तब वहए इसकुलमे गिरै छै भोरे सात बजे अयबै ने तऽ जल्दी भए जाएत भोट गिराएल आ सात बजेके बादमे लोग

तऽ सात बजे से सात बजे से लए कऽ छओ बजे तक भोट गिरै छै हमरा आर तऽ कए बर भोट गिरेलियै तऽ हमरा आरके डर थोड़ी होइ छै हमरा आरके ने ने एक बार गिरेबै तऽ डर हेतऽ नहि गिरेलियै तेॅं डर होइ छै ओहिमे डर कोन चीजके

चैलि आयब कनिटा सबेरे सवेरे चैलि आयब